आसामनि मानसिफोरा बिरात सिनसियार नंगौ बबेबा इलेकसन केम्पिं हक बा भट होनाय हक फ्रायआनो खामानि गारनानैबाबो ओइ जमा जमा भट होनो होयो ओमफ्राय गावनि गावनि राइट्सखौ गाव लायो ओमफ्राय गावनि लिदारखौ गावनो चयस खालामो बेबायदि दा प्रायानो नुबाय जोङो कि जे जायगायाव देभलप जायो सोर बायदि मानसिआ देभलप खालामो बे मानसिखौ बेबायदि मानसिखौ चुज खालामनायाव आसामनि थागिरिफोरा बा नोगोरारिफोरा बिरात सिनसियार जाबाय दा दा खुगाजों लोगोसे खामानि मावनायखौ नायनानै मानसिफ्रा भट होयो आरो बे सोरबायदि मानसिखौ मोजां मोनो बेबायदि मानसिनि बेयावसो केम्पिनिङाव थाङो दा बेखौ नायोबा बिरात मोजां आरो दानि आसामनि मानसिफ्रा कि बेफोर बेबायदिआव सिनसियार जाबाय ओंखायनो बिरात पजिटिभ आसामनि मानसिफ्रा राजखान्थियारि बिथिङाव बिरत पजिटिभ दा रल लागासिनो कि गावनि लिदारखौ गावनो चुज खालामो गावनि राइट्सखौ गावनो लायो भट होनानै आरो केम्पिनिंफ्राव थांनानै लिदारफोरनि खोथाफोरखौ खोनासंहैयो बेनोसै आरो